जी हाँ मेरे अनुसार नृत्य दर्शकों में भावनाओं को जगा सकता है जिस प्रकार दर्शक नृत्य को देखते हैं तो उनमें नृत्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और यदि नृत्य हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर किया जाए तो वह नृत्य संस्कृति के अनुसार किया जाता है और दर्शकों में उसकी भावना जागृत हो जाती है लेकिन वर्तमान में नृत कुछ नर्तकों ने नृत्य के ढंग को बिगाड़ दिया है जिसके कारण भावनाओं में ओतप्रोत होते जा रहे हैं दर्शक